हेल' खुलुमबाय

आदसा जोंनाथ' दा सरखारा बारा गोबाव जायाखै दानाया ओमफ्राय दा टिन बोसोरा आबुं जाबाय ओमफ्राय दा जों लासै लासैनो मावगासिनो लामा दालां बेबादिनो स्कुल फरायसालि गायसननाय आरो बे प्राइभेट स्कुल बे सरखारि जायै स्कुल फोरखौ सरखारि खालामनाय बेबादिनो लासै लासैनो मावलांगासिनो दं आरोना जोङो

जोंनि ओरैजाय कक्राझार दिसट्रिक आवथ' जौगा जोबखाबाय जौगानाया आमफ्रायो ओरैजाय गुबुन गुबुन दिसट्रिक आव दंबावो जौगानो जेरैहाय बिदिनो ओरै गामि ओनसोलावहाय दालां नांगौ सरक नांगौ पाक्का ओमफ्राय बेबादिनो लासै लासै सरखार थासान्दियाव मावलांबाय थागोन आरोना

ओमफ्राय बेबादिनो आटसा बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखायथ' जोंहा गिबियावनो सोलोंथाइ बिथिङावहाय जौगाग्रोनांगोन सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगा होनो थाखाय जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौगा होनो थाखाय जोंहा गुनि गियानि फोरोंनांगोन गोजोनथोंसै

बिदिखौबो लासै लासै जौगाहोलांनोसै जेरैबादि खेला धुलानि बिदिनो आरसारि फुटबल आरिनि बेबादिनो जौगाहोलांसै आरोना